बिदिथ' आङो जेबो संनायनि क्लासाव थाङामोन नाथाय आङो जोबोद बायदिसिना बायदिसिना संनानै जानो बेफोरबादिखौ लुबैयो आरोखि सोलोंनो जोबोद गोसो जायो आङो निउ निउ बस्थु जानो निउ निउ खालामनानै बेफोरबादि बस्थु जेनेबा जोङो ओरैनोसो बायगारनानै जानाय जायो दखानफ्राव बेफोरखौ नोङो न'फ्रावनो संनानै जानो रोङोबोला जोङो दखानबो थांनायनाय नङा बेफोरखौ जोङो ओरैनो न'आवहाय बानायनानै संनानै जानो हागोन बेखायनो आङो जोबोद सोलोंनो गोसो जायो मम' बानायनो चिकेन मम' पर्क मम' चिकेन चावमिन बेफोरबादि इग र'ल बानायनाय केक बानायनाय जोंथ' ओरैनो दस्रा दखानफ्रावसो बायनानै जाद्लाबायो बेबा मोजां बानायदों ना गाज्रि बानायदों ओंखायनो गावबा गाव सब बस्थुखौ सोलोंनानै थानायाबो मोजां बेखायनो बेफोरबादिखौ आङोजोबोद बानायनो गोसो जायो न'आव बानाय खायोब्ला जोङो गाव गावनि बानायनाय बस्थुखौ गुबुननोबो जाहोनो हागोन बुरजा खालामनानै थावदों ना थावाखै बेफोरबादिखौबो सोंनो हानायगोन आरो जों जोंनि जेन'बा जायफोरनो जाहोयो संनानै न'नि मानसिनो गोथाव मोनदों ना मोनाखै बेफोरबादिखौ सोलोंखायोब्ला जोबोद मोजां जागोन आं सानो र' आं माब्लाबा संनाय संनाय प्रेकटिसाव थांनायगोन आंबो अब्ला आरो होमब्लानो आं सोलोंनो मोनगोन आंथ' सोलोंनो जोबोद गोसो जायो बेखायनो आङो इउटुबफ्रावबो नायो नायनाया नायनानै एखनब्ला सोलोंफ्लांनानैनो एखनब्ला चावमिनफोर बानायनानै बानायद्लाबायनानै जाफ्लांलायो बानायनायाव एखमब्ला बानायनो लुबैनानै बानायनोसै दाना जाजाला ओमफाय एखमब्ला इउटुबाव नायद्लाबायनाय जानोसै आरो इउटुबाव नायनानै बानायो जानायालाय जाद्रायि नङा सोलोंनानै जानो गोसोथार नालाय बेफोरबादिखौ बेखायनो एखमब्ला इउटुबाव नायनानै बानायदलाबायनाय जायो आरो आङो ओमफाय जाहोलाबायनोसै न'नि मानसिनो थावद्रायि जायाखै बुंनोसै न'नि मानसिया ओंखायनो जोबोद गोसो जायो बेफोरबादि बस्थुखौ सोलोंनो सोलोंनानै थाखायोब्ला गावबा गावनो मोजां गावबा गावनि लाइफाव जानो हागोन गाव गावनो बानायनानै जानो हागोन गाव गावनो न'नि मानसिफोरखौ बानायनानै जाहोनो हागोन आरो नोङो गोसो जायोब्ला बिजनेसबो खुलिनो हागोन बेफोरबादिखौ खालामनानै गाव गावनो दखान इरि खुलिनो हागोन सोलोंनानै लाखायोब्ला बेफोरबादिखौ